ہیلو سر کیا آپ اولا سے بول رہے ہیں مجھے اصل میں کشمیری گیٹ سے جامعہ ملیہ اسلامیہ میٹرو اسٹیشن تک جانا تھا تو کیا ابھی آپ اویلیبل ہیں کیا آپ مجھ کو وہاں تک پہنچا سکتے ہیں کیوںکہ مجھے میری کلاس اٹینڈ کرنی ہے گیارہ بج کے بیس منٹ پہ اور ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے اور پہنچتے پہنچتے مجھے کم سے کم ایک گھنٹہ لگ سکتا ہے تو کیا آپ میرے پاس جلد آ سکتے ہیں اور مجھے جلدی پہنچا سکتے ہیں جامعہ ملیہ میٹرو اسٹیشن تک